उदक गाळपाक आनी शुध्द करपाक आमी गाळन हेचो वापर करतात दुसरें म्हणजे फिल्टर आधुनीक तकनीकचो फिल्टर आमी वापरून उदक शुध्द करूंक शकतात तशेंच एक पातळ सो कपडो घेतलो आनी तातूंतल्यान उदक गाळें जाल्यार उदक शुध्द जावंक शकता